जों जोंनि बर' मानसिफोरा गावजों गावनि सिनायथिखौ बेरखांहोनोब्ला जों जेरावखि थाङा जेरावखि थाङा जोङो गाव गावनि बर' राव रायज्लायनानै जोङो गाव गावनि सिनायथिखौ जोङो होनांगौ जायो जों जोंनि बर' रावखौ जेरावखि थाङा मानो गोजान गोजान जायगायाव थांब्लाबो जोङो जोंनि बर' रावखौ रायज्लायनानै जोङो जोङो जोंनि सिनायथिखौ होनो हायो गावगाबा गाव भाषाखौ जोङो बर'ब्ला बर' बर'खौनो जोङो रायज्लायनांगौ जायो बेलेक देसाव थांब्लाबो गोजान गोजान जायगाफोराव थांब्लाबो बेलेक जायगाफ्रावथ' गुबुन गुबुन बेलेक बेलेक राव रायज्लायनांगौ जायो थेवब्लाबो जोङो जोंनि बर' रावखौनो जोङो जों रायज्लायनानै बर' रावखौ रायज्लायनानै गाव गावनि सिनायथिखौ जोङो बाहायनो हायो बियावनो जोङो बर' होननानै सिनायथि मोननो हायो आरो जोङो बिनिखायनो जों जेरावखि थाङा मानो गोजान जायगायाव थांब्लाबो जोङो बर' सोब जायगायावनो थाङा मानो जोङो जों बर' रावखौनो रायज्लायनानै बर'नि सिनायथिखौ बर' होननानै जोङो सिनायहोनो हायो आरो बेयावनो जों मिन्थिनो मोनो मिन्थिजानो हायो आरो आं बाराबो रायज्लायबाय थायिखायनो बुंनोबो रोंलायलांला बारा